مجھے لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی نے ہمارے کام کرنے کا اور بات چیت کرنے کا طریقہ بالکل ہی بدل دیا ہے اب ہم بی ٹو بی مارکیٹ پلیس کا یوز کر کے آسانی سے سپلائرس اور کلائنٹ تک پہنچ جاتے ہیں چیٹ ایپلیکیشنز جیسے واٹس ایپ بزنس اور سلیک نے کمیونیکیشن بہت فاسٹ اور ایزی بنا دیا ہے پہلے میٹنگ کے لیے ٹائم لگتا تھا اب سب کچھ انسٹینٹلی ڈسکس ہو رہا ہے اس وجہ سے ڈیسیزن میکنگ بھی فاسٹ ہو گئی ہے ٹیکنالوجی کو لیوریج کر کے بزنس زیادہ افیشئینٹ اور آرگنائزڈ بن گیا ہے اوور آل ایک پوزیٹیو چینج ہے جو ہر فیلڈ میں نظر آ رہا ہے شکریہ